औ जुमुना मा मा ना दंबाल

औ औ मा मा दाम ना सिंगिफ्रालाय

ए

औ लकेल ना ए नाया लकेलजोब दा ए

ए औ दे सिंगिखौबो लायनांगौ ना गोरानखौबो नांगौ आं दा थांगोन दखान होखादों दा औ दा लायगोन आं बे ना माबाफोरखौ गोरानफोरखौ सिंगिफोरखौ बिदि गोरलै गोरलैफोरखौ दोनबानो जाबाय औ दा थांगोन आं खयथासिम थायो खयथासिम थागोन दखाना खयथासिम थागोन होनदां ए दे औ दा थांगोन आं दे ए मथर फैबा थांगोन आं मथर मोनाखै मथर नेदों

ना बोथियाबो दं नामाबाल ना बोथियाबो दं ए औ औ ना बोथियालाय पवासेआव बिसिबां ए खमायजाया ए खमायदो एसे ना बोथियाखौ औ आंहाबो फैसा गैयाहाय हाजिरामावनो मोनाखै अखा बांखाखाय ओंखायनो खमायनो थिन्दां एसे औ औ दे होमबा

औ औ